मां सीटर सुठा ठाईंदी आहियां सभिनी खे वणंदा आहिनि ऐं पासे वारनि खे बि ठाहे ॾिना आहिनि त उन्हनि खे बि वणंदा आहिनि ऐं सभिनी खे मुंहिंजा सीटर वणंदा आहिनि ऐं चवंदा आहिनि त तू सीटर ठाहे ॾिए मुंहिंजी भेण त हिकु दफ़ो न सीटर ठाहे ॾिनमि त ॾाढो वणियोसि त चवंदी आहे अञा तू ठाहे ॾिए टाइम कढी सभिनी खे सीटर ठाहे ॾींदी आहियां ऐं मुंहिंजा सीटर ॾाढा सुठा थींदा आहिनि सभिनी खे वणंदा आहिनि सीटर त मुंहिंजी मासी आई त उनखे बि सीटर ॾिनो बबले लाइ त उनखे बि ॾाढो वणियोसि ऐं मुंहिंजी ॾेराणी धीउ खे बि हिकु दफ़ो ठाहे ॾिनो सीटर त उनखे बि वणियो ऐं मुहिंजो सीटर में हथ ॾाढो सुठो आ सभिनी खे वणंदा इन सीटर त मां सीटर ठाहे ॾींदी आहियां सभिनी खे गिफ्ट तरीक़े ऐं सभिनी खे वणंदा आहिनि